अॼकल्ह माण्हू अलॻि अलॻि प्रकारन जो डांस सिखण पसंदि कनि था जीअं सभिनि जो पंहिंजो पंहिंजो शौंक़ु आहे असां त कच्छ में जीअं मां वधीक सिंधी पर्फ़ोर्मेंसिस में फ़ोकस कंदी आहियां छो त सिंधी कम्यूनिटी लाहे कम करण हिक सुठो लगंदो आहे ऐं मोटीवेशन मिलंदो आहे जाम पंहिंजे कल्चर खे अॻियां वधाइण ऐं पंहिंजे कल्चर सां जुड़ी रहण सिंधियत सां त इन करे उमर मार्वी जो आहे यां ॿिया बि जीअं अलॻि अलॻि लोक नृत्य आहिनि आहिड़ा कवंर राम जा अएं जेके गाना आया दा परवीन जेका हुई हुननि जा बि सिंधी गाना आहिनि झूलेलाल जा आहिनि ईंअ अलॻि अलॻि सिंधी डांसूं त मुहिंजो शौंक़ु हुनमें आहे त मां वधीक उहो कंदी आहियां ऐं माण्हूनि जो अलॻि अलॻि क्लासिकल आहे भरतनाट्यम आहे पर हीअंर जे जेसि ताईं मूंखे ध्यानु आहे वधीक ॾिठो वञे त मां ईंअ नोट कयो आहे त माण्हू कल्चर जे तरफ़ वधीक वञनि था भई वेस्टर्न डांस हीअंर वेस्टर्न वारा वेस्टर्न कनि था पर थोड़ो घटि थिअल आहे वेस्टर्न वधीकतर माण्हू मां ॾींसाती क्लासिकल भरतनाट्यम जी तरफ़ वधीक वञी रया आहिन उनमें वधीक इंट्रेस्ट ॾेखारिनि पिया